हम जहाँ हाइक क करने जाते हैं तो हमको ऐसा भू भाग पसंद है जहाँ पर हरियाली हो और देखने में अच्छा हो पहाड़ें हो उससे क्या है की हरियाली से हमारा जो मन है वह एक अलग ही तरह की भावनाओं को प्रकट करता है और जो बर्फीले पहाड़ होते हैं तो वहाँ क्या है की ठंड ज़्यादा होती है तो आदमी अपने शरीर को एक अलग ही फीलिंग से महसूस करता है और घने जंगल होते हैं हरे भरे तो उनमें क्या है कि हमारी प्रकृति छुपी होती है तो उनको देखने से क्या है के हमारे मन है उसको अलग ही आकर्षित करता है और जब हम पहाड़ पर सूर्यास्त को होते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही भावना सी उत्पन्न होती है कि यह अति सौंदर्य दृश्य होता है